गुजरात में बि पहिरीं त शहरियूं गली गली में शहरनि में नाटक थींदा हुआ हर जॻह नाटक थींदा हुआ पोइ धीरे धीरे वरी रेडियो आहियो त माण्हू ॿुधणु लॻा नाटक ॾिसई तंहिंखां पोइ वरी धीरे धीरे परिवर्तन थियणु लॻो माण्हू अने इहो जीअं कुझु मोबाइल में व्लॉग ठाहे त इन ॾिसंदा आहिनि ऐं नाटक ॾिसंदा आहिनि ॿुधंदा आहिनि माना धीरे धीरे शइ जो मनोरंजन जो वाधारो थींदो वियो अचे